सीतामढ़ी मे मनायल जाइया ब्याह पंचमी एतौ रामजी के विवाह के दिन मानल जाइ छै तऽ ओ ओहि दिन बहुत उत्सव मनायल जाइया राम यहाँ जानकी मंदिर मे तऽ ओ मनायल जाइ छै स्थानीय परम्परा मे स्थानीय मे जेना आइ दीवाली लोक मनबै दीवाली मे छै जे मिट्टी के दीप मे लोक तेल डालि के आओर जरऽबै छै होलिका दहन करै छै होली मे होलिका दहन करै छै तऽ लकड़ी सबके अहाँके जमा कऽ के आओर ओकरा जरायल जाइ छै तऽ कहलक जे होलिका के जरेलहुॅं हँ आओर होलिका दहन कयल जाइ छै अपन हमरा सबके मिथिला मे छठि मनायल जाइया तऽ ओकरा खरना करै छथिन पबनैतिन सब फेर सँझुका घाट होइ छनि ओहिमे फेर भोरका घाट होइ छनि तरह तरह के छठि मे पकवान बनै छै जेना मेन पकवान छियै ओकर अहाँके ठकुआ भूसबा इसब बनल जाइ छै जेके बनबैया लोक ओ अथी छठि मनेबैया जीतिया छै तऽ जीतिया अहाँ के पुत्र के लेल कयल जाइ छै जीतिया व्रत जे हर औरत हर मतलब औरत जे छै अपन संतान के जिनका भी छनि सब जीतिया करै छथि जीतिया केला से कहय छै पुत्र के हर संकट हर समस्या सॅं जीतवाहन बचा के रखै छथिन ओहि के लेल लोक जीतिया करैया ओ अहाँके दुइयो दिन पर कभी कभी ओकर तेसरो दिन पर पारण होइ छै बहुत कठिन व्रत छै तइयो मिथिलानी सब कऽ लै छथि आओर सामा चकेबा छै जे अहाँके छठि के खरना दिन से शुरू भऽ जाइ छै आ पूर्णिमा दिन अहाँके भंसै छै तऽ सामा मे अहाँके मटि कोरि के बहीन सब लबै छथिन घाट पर से कतौ आब गंगा घाट सॅं लबथुन नहि तऽ पोखरि पर घाट पर से कतौ सऽ लबै छथिन अहाँके एना घाट पोखरे के घाट पर से लबै के चाही गंगा घाट से तऽ माटि कोरि के लेलनि तऽ ओकरा मिट्टी के बनाबै छथिन सामा चकेबा मूर्ति बनबै छथिन सामा चकेबा अहाँके भैया बटतकनी सतभैया इसब बनाके राति मे ओहिमे दीप जरा के आओर भाई के गीत गेलैथ ओ भाई के लम्बा आयु के लेल बहिन सब ओ करैया तऽ सब खेललक राति मे खूब गीत गेलक आओर खूब आनन्द के माहौल रहै छै सब अपन बहिन सब खेलय छैथ